جی مجھے گانے کا بھی شوق ہے اور مجھے کالج بھی جانا ہوتا ہے اور پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ شام کو کام یعنی جو میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں وہ بھی کرنا ہوتا ہے لیکن میں اس میں توازن برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہوں وہ اس طرح کہ صبح میں کالج جاتا ہوں اور کالج سے واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر ریاض کرتا ہوں اور اس ریاض کے بعد میں تھوڑا سا آرام کر کے جب اٹھتا ہوں تو وہ میرے ٹیوشن کا وقت ہو جاتا ہے ٹیوشن جانے کے بعد میں وہاں سے لوٹنے کے بعد اپنا تھوڑا سا کالج کی پڑھائی کرتا ہوں کچھ سیلف اسٹڈی کرتا ہوں پھر تقریباً اس وقت پھر شام کا وقت ہوتا ہے اور پھر میں شام کو بھی اور ریاض کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ گانے وغیرہ سنتا ہوں اور گانے سننے کا تو یہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی فری ٹائم ملتا ہے جب بھی مجھے کوئی فرصت کا لمحہ ملتا ہے تو میں اپنے فون میں ایئر فون لگا کر گانے سنتا ہوں اور میوزک سنتا ہوں موسیقی سنتا ہوں اچھا اچھا میوزک سنتا ہوں جس سے میری جو کریٹیوٹی ہے میری